फरायसालियाव मोजां मोनसिननाय आयदाया मामोन होनोब्ला आंथ' सिगां ओन्दै समावथ' फरायसालियाव आयदानि जेबो माबा आयदानि सोमोन्दैखौथ' जेबो मोन्थियामोन बिदिनो आंनि बेफोरबायदि मोजां मोननाय आयदा माबाफ्रा जायैबाय बिदिनो सावगारि आखिनाय बायदिसिना आखिनाय बेबायदि आरो आंनिया बेफोरखौ मोजां मोनोमोन आरो आङो लिरला लिरसि बिदि खालामनो मोजां मोनोमोन ओन्दैआव

आयदा बे आयदा आयदाखौ गोरा मोनोमोन आरो आं मोनसे सानखान्थि बेखौ बिराद गोरा मोनोमोन आङो माने सानखान्थि बानाय नांगौबाथाय जाखालामोन आंजों जाखाया बेबायदि आरो बिराद गोरा मोनोमोन आङो सानखान्थिखौ खर' गिदिंनाय बायदि मोनला जोबखायोमोन बिदिनो ओमफ्राय दा ओन्दै समफोरनि गेलेनाय होनोब्ला जों ओन्दै समाव मेरला गेलेदों मेरला गेलेबोदोंमोन ओन्दै समाव जों नारें बल फोरखौ जों बल बानायनानै जोख्रुब्ला बायोमोन बेबायदि आरो आरो जोंनाथ' बर'फोरना बेनो बाथुल बाथुल लानानै बेरायनाय बेबायदि बाथुल लानानै दाव गावलाहैनाय ज' ज' लोगो लालायनानै एन्जर जावहैनाय बेबायदि इन्टारेस्ट माबामोन आरो दै बाना जाबा बिदिनो ना बोनला बायनाय थालिरनि नाव बानायनानै जावलाबायनाय लोगोफोरजों रंजानाय बेबायदि आरो दै सानस्रिनाय बेफोरबायदि